अच्छा हँ कहि ओ की सब दिक्कत होइए ओ कत्ते दिनसँ कत कत्ते दिनसँ दिक्कत होइए

चलय फिरयके दिक्कत होइए एकर अलावा आरो की दिक्कत होइए हँ हँ माथा मथो घुमैऐ ठीके छै तऽ आबू ओ कहिआ एबै अहाँ

अच्छा ठीके छै पहिलुको पूर्जा लै कऽ आएब हूँ हँ हँ सबेरे आबि जाएब हँ अच्छा कोनो बात नहि एगारहो बजे तक आबि जाएब आओर आओर कोनो परेशानी होइया

आबि जाएब अहाँके एतऽ कोनो परेशानी नहि होयतै आबू ने सब ठीक भए जेतै हँ हँ कै जगह गाड़ी बदलै पड़ैए दू तीन ठाम बदलऽ पड़ैए तहि दुआरे समय लागि जाइए अच्छा